हाँ ऐसा कई बार देखने को मिलता है की शहर के अखबारों में गाँव के इलाकों के खबरों को सही ढंग से नहीं दिखलाया जाता है और जिस खबर को दिखाना चाहिए उस खबर को नहीं दिखाते हैं और जो एक आम नागरिक की मूलभूत जरूरते हैं जैसे गाँव का सड़क हो सहर में मुख्य सड़कें हों उनकी मरम्मत नहीं होती हैं उनको नहीं दिखाया जाएगा और गाँव में कोई गुंडा हो या कुछ गैरकानूनी काम करते हैं उन व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा मीडिया में दिखाया जाएगा शहर की अखबारों के थ्रू देश के हरेक कोने में पहुँचाया जाएगा कि नहीं इस गाँव के इस शहर इस इलाके में ऐसे काम कर रहे हैं जो अपराध हैं अपराधों को दिखाएंगे पर जो मूलभूत जरूरते हैं जैसे रोड रोडों की हालत वो नहीं दिखाएँगे शहर की शिक्षा गाँव से काफ़ी अच्छी होती है पर जो गाँव की शिक्षा प्रणाली है उसको शहर की अखबारों में नहीं दिखाया जाएगा की नहीं गाँव की शिक्षा प्रणाली को बदली बदलाव करने की सख्त जरूरत है जैसे उसी प्रक्रिया में आगे चले तो ये भी नहीं दिखाया जाएगा अखबारों में शहर के अखबारों में कि गाँव की जो मेडिकल की सुविधाएँ है वो शहर के मुकाबले काफी पीछे हैं इन सब बातों को अगर अखबारों में दिखाया जाए मेडिकल क्षेत्र से बिद पढ़ाई के क्षेत्र से परिवहन के क्षेत्र से जो गाँव में स्थितियाँ कुछ खराब होती हैं उनको अखबारों के माध्यम से नहीं दिखाया जाएगा पर जो कुछ गलत गतिविधियाँ होती हैं उनको अखबारों में दिखाया जाएगा और गाँव का इमेज खराब किया जाएगा जैसे कोइ अपराध कर दिया वो दिखाएंगे पर ये सब जो दिखाने की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाते हैं